जी हाँ हम घर में खाना बनाने के लिए एल पी जी गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं यह लगभग दो महीने तक चल जाता है एल पी जी सिलिन्डर का उपयोग करते समय हमें अनके प्रकार के सावधानियां और सुरक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए जैसेकइ सिलेंडर को सीधा खड़ा रखना चाहिए सिलेंडर के उपयोग के समय से वस्तुवों नहीं रखना चाहिए जैसे चूल्हा गैस को सिलेंडर से छः इंच ऊपर रखना चाहिए सिलेंडर के स्थान पर माचिस का उपयोग नहीं करना चाहिए भोजन बनाते समय चूल्हे को ऑन करके नहीं छोड़ना चाहिए और समय समय पर ट्यूब की जाँच करते रहना चाहिए जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है गैस सिलेंडर से बच्चों को दूर रखना चाहिए एवं खाना बनाने के बाद बटन बंद कर देना चाहिए गैस सिलेंडर लेते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार के कोई समस्या तो नहीं है हमें सिलेंडर को बिजली से दूर रखना चाहिए एवं कई प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए उतना ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है